हैलो जी में रोहित कुमार बात कर रहा हूँ क्या आप उबर से बात कर रहे हैं सर मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक की थी जिसको कि मैंने सा सुबह सात बजे का टाइम दिया था घर पर आने का जी लेकिन अभी तक आपकी कैब आई नहीं है और मैं जो ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा हैं

दस बजे तक अपने स्थान पे पहुँचना था जहाँ कि मुझे सफारी का समय दस बजे दिया गया था और अभी तक जो है आपका ड्राइवर नहीं आया है और ना ही वो फोन पिक कर रहा है जी क्या आप जल्द से जल्द हमे कैब की व्यवस्था करवा सकते हैं क्योंकि ड्राइवर से मेरा कोइ संपर्क नहीं हो पा रहा है सर लेकिन आप अगर ऐसी सुविधाएं देंगे तो कैसे चलेगा आपको जल्दी से जल्दी किसी ड्राइवर से मेरे संपर्क कराइए ताकि में अपने स्थान पे जल्द से जल्द पहुँच सकूँ जी सर मैंने कई बार आपके ड्राइवर को कॉल कर लिया लेकिन उसने एक भी बार मेरा फोन पिक नहीं किया हो सके तो आप इसे कॉल कर लें वैसे भी मुझे अपने परिवार के साथ जाना था लेकिन हम वैसे हीं ऑलरेडी लेट हैं आपकी वजह से और आप कृपया कर जल्दी से जल्दी दूसरी कैब की व्यवस्था हमें करवा दें जी नहीं मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की उसने मेरा कॉल नहीं उठाया अगर आप उसे संपर्क कर सके तो कर दीजिए नहीं तो आप हमें पैसे रिफन्ड भी कर सकते हैं हम दूसरे साधन से चले जाएंगे जी तो आप फिर हमें नई कैब बुक करके दें जी धन्यवाद